यगानि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरानो दानि समाव हाय गावनि देहानि माखासे बेमार आजार एबा सानाय सुनाय फोरखौ खारहोनो हानायखौ नुनो मोनदों यगाया मोनसे व्यायम खालाम नायनि थाखायल' ओरैनो व्यायम खालाम नायनि थाखायल' नंआ यगा जोंनि देहानि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां व्यायम मानोना जों य'गा खालाम नायनि गेजेरजों गावखौनो एबा गावनि देहाखौ फिटनेसनि थाखाय मोजां एबा जोंङो गावनि देहाखौ गोरायै लाखिनि हायो लोरबांनिफ्राय जोंङो गावखौ गोख्रों खालाम नानै लानो हायो यगा खालाम नायनि गेजेरजों जों बयबो सुबुंआनो गावनि माखासे बेमारफोरखौ खारहोनो हायो